एक बेर हम शूटिंग देखले छियै जे हमर जिला अन्तर्गत डुमरा ब्लाकके सचमचा गाँवमे भेल रहै जाहिमे भोजपुरी सिनेमाके शूटिंग भेल रहै जेकर सारा कलाकार रवि जीके यहाँ आयल रहै जाहिमे हीरोके रूपमे मनोज तिवारी आओर हीरोइनके रूपमे स्वेता तिवारी काम कैले है आओर बहुत सारा कलाकार आयल रहै गुण्डा लोग भी आयल रहै सारा शूटिंगके कलाकार रवि जीके यहाँ रहै रवि जी ओइ गाँवके सम्पन्न व्यक्ति है जेकि सारा लोकके ओइ तरहके सुविधा उपलब्ध केलकै आोर एकर डाइरेक्टर जे रहै छै से छवि जी रहै आओर ई फिलिमके नाम कब अयबू अङ्गनमा हमार रखल गेलै जेकि बहुत ही सुपरहिट मूवी रहै भोजपुरीमे ई बढ़िआँ पैसा कमेलै आओर बढ़िआँ नाम कमेलै कब अयबू अङ्गनवा हमार हम जब शूटिंग देखै गेलियै तऽ बहुत सारा भीड़ लग गेल रहै ओइमे हमहुँ रहियै जब हम कलाकार सबके देखलियै तऽ हमरो अन्दरसँ इच्छा होयल की हमहुँ अइमे काम करती तऽ बहुत अच्छा रहैत ओइ समय हमर बहुत कम उमर रहै लेकिन फिर भी हमरा एसन लागल की हम भी ओइमे काम करती तऽ हमरा लेल बहुत अच्छा रहैत